नमस्ते

अरे हमको मुलाकात तो करना है कर लिए हैं आपको हमसे कुछ सीखना है अरे जैसे कजरी हो गया गाना वाना गाने के लिए कजरी जी हो गया डांसिंग हो गया

हम को तो हम तो कुछ हम तो कुछ काम भी करते हैं खाली समय पाएँगे तो समय हमको जैसे जितना समय मिलेगा उतने समय में हम कुछ सीखना चाहते हैं हाँ पढ़े लिखे हैं ठीक है ठीक है कितना पैसा लेंगे हमको भी उत्साह है कुछ सीखने के लिए इसीलिए हम आपसे बस कह कह रहे हैं ना सीखे हमको भी सीखना है बहुत बढ़िया से ठीक है अच्छा ठीक ठीक ठीक है हम ब बाद में मिल लेंगे बाद ठीक है रख रखते हैं